आजकल आजकल रा राज्य स्वास्थ्य सेवाऐं काफी अच्छी हो गई हैं लेकिन गाँव वालों को काफी इस्क इसमें प कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि आजकल मतलब एम्बुलेंस नही आती हैं टाइम से या कुछ भी घटनाएँ हो जाती हें एम्बुलेंस को फोन करो लगभग एक से डो डेढ़ घंटे लगादे लगा देते हैं लोग आने में और सरकारी अस्पताल में स व्यवस्थाएँ तो काफ़ी सुद स सुदृढ़ हो गई हैं लेकिन इसमें डॉक्टर्स डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं जैसे कि जाओ तो जल्दी डॉक्टर आते नही हें देखने पेसेन्ट को अगर आते भी हैं तो अच्छे से टाइम नही देते हैं तुरंत देखेंगे और तुरंत देखेंगे और अच्छे तरीके से पेसेन्ट का इलाज नही करेंगे और यहाँ से चले चले जाएंगे अपना बीस काम करेंगे और बार बार लोग लोगों को बु बुलाने पर लोगों को लोग जाते हें बुलाने फिर भी नही आते हें काफी काफी ग गरीब असहाय को काफी दिक्कत होती है इसमें जैसे कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ खुद ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ कि फिर में को कोरोना काल के तहत हमने पिताजी को सरकारी अस्पताल में इ इलाज कर इलाज कराने ले गया लेकिन वहाँ पर कोई ड डाक्टर उपलब्ध तो थे लेकिन तकरीबन दो से ढाई घंटे वेट करने पर वहाँ आएँ और काफ़ी और और बहुत ही बहुत ही रुड रुड तरीके से बात करके और कैसे कैसे पिताजी को देखें और दवा दवा दिनिए और उसी के अपेक्षा यहाँ प्राइभेट अस्पतालों में काफी व्यवस्थाएँ तो अच्छी हें लेकिन वहाँ पर पेसेन्ट को काफ़ी पैसे पैसे देने पड़ते हैं जैसे ही सौ रुपये की दवाओं का दो दो तीन तीन सौ रुपये प्राइभेट अस्पताल वाले लेते हैं जो की काफी काफी गाँव गाँव गिराओं में लोग काफी गरीबी होते हैं लोग मिडल क्लास से आते हैं लोग यहाँ बहुत ही दिक्कत होता है प्राइभेट अस्पतालों की फीस काफी काफी हाई है और दवाइयों में भी कितनी कमिसनखोरी चल रही है ये तो लगभग सबको ही पता है वैसे एक एक बार हम खुद हमारे दोस्त के पिताजी का तबीयत खराब हुआ हम उन्हे सरकारी अस्पताल में तकरीबम रा ढाई बजे उनको ले कर गए और सरकारी अस्पताल में एडमिट कराने को तो करा दिए लेकिन वहाँ पर कई घंटों लगभग तीन से चार घंटा घंटों तक वेट करने के बाद भी डक्टर नही मिले और और और सुबह तक डॉक्टर नहीं आए तो इ इसमें काफी दिक्कत हुई हमें फिर हमने प्राइभेट अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन वो काफी गरीब हैं तो प्राइभेट अस्पताल की वो फीस अफ एफोर्ड नही कर पा पा रहे थे इसमें उनके इलाज में काफी समस्याएँ आईं जो कि मेरे मेरा दोस्त है बहुत ही गरीब है वो फीस वहाँ की अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अस्पता अस्पताल में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी जैसे तैसे करके हम लोग फीस्क फीस की भी तभी जा कर डॉक्टर प्राइभेट अस्पताल के डॉक्टर उनको उनका इलाज ईस्टार्ट कीयें जो कि काफी हमारे लिये भयावह था अगर आज आज आजकल आजकल आदमी के पास पैसे नही रहे तो आजकल स्वास्थ्य से स्वास्थ्य सेवा स्वा स्वास्थ्य स्वास्थ्य नही ठीक करा सकता आदमी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप न तो सरकारी में दिखा सकते हो ना तो प्राइभेट में क्योंकि सरकारी में जाने पर भी कमिसनखोरी की बात होती है एम्बुलेंस की व्यवस्था तो ठीक है लेकिन बुलाने पर एम्बुलेंस लगभग दो से ढाई घंटे वेट करने के बाद ही म मरीज के पास पहुँचती है जो कि काफी भयावह हो सकता है क्योंकि मरीज एक एक से दो घंटे में मरीज की हालत और बिगड़ सकती है अगर मरीज को सही समय से इलाज न दिया गया तो मरी मरीज की मौत तक हो सकती है यही काफी काफी काफी दुखद दुखद दुखद है कहने में की सब कुछ सब कुछ अवलेबल होने के बाद भी हम हम लोग स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी पीछे हैं अन्य देशों से अन्य राज्यों से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं लेकिन प्राइभेट अस अस्पताल तो सही हैं यहाँ के लेकिन उसमें काफी प्राइभेट अस्पताल तो सही हैं लेकिन काफी काफी फीस के कारण लोग उसमें इलाज कराने में असमर्थ हैं वहाँ पे वहाँ पे पेस मरीज की मौत होने के बाद भी उसे कई दिनों तक रख के पैसे लेने का काम करते हें प्राइभेट अस्पताल वा अस्पताल वाले जो की हम खुद हम जो की हम खुद देख चुके हैं में मेरे भाभी के पिताजी की मौत लगभग एक दिन पहला हुए और प्राइभेट हसपीटल में उन्हे ऐड्मिट कराया गया था लगभग दो दिन तक उन्हे रख कर वो अनावश्यक अनावश्यक रूप से उन्हे रख कर हम लोगों से पैसा लिया गया ये ये सब चीजें बहुत ही बहुत ही कहने में कस्ट कष्टदायक हैं की हम हम लोग सबकुछ रहने के बाद भी स्वास्थ्य व्य व्यवस्था में आज आज जमाने स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी पीछे हैं